जिब जुनारनि मोजां जादफोरखौ माबोरै सिनायो होन्नानै बुङोब्ला आङो बेखौनो बुंगोन जुदि जोङो अमा मासे बायनो थाङोब्ला बाजाराव अमाखौ सिल सिल नायनानै बायनांगौ खोमा गावराव राव एसे आरो सुनानै बायनांगौ आरो मानि अज'नखौबो जोङो नायनांगोन जोनोम जानाय लोगो लोगो अमा फिसाया बिसिबां जादों माने जोङो बायनाय समाव सात किजिनि बारा जानांगोन माबाया अमा फिसाया होमबासो अमा जोलैखौ मोजां होन्नानै जोङो सिनायनो मोनो आरो दा जोङो अमाखौ बायनानै मोजां जाद बायना लाबोनानै अमाथ' गोबां जादनि दङ जेरैहाय रानि आरो जोंनि डिसि अमाबो दङ आरो गोबां रोखोमनि आरो माने जोङो अमाखौ नायनानै जोङो ना माबानानै लाबोनांगोन जेरैहाय बेमारि जायोब्ला दुरबल जाखायो आरो खोमोन खम नायनानै लाबोनांगौ सिल सिल अमा बायोबा जोङो आंथ' अमाखौ मोजां जाद बायना लाबोनानै ओरैबायदि माने मोजां माबा मोन्दों आं एसे आगोलावबो बुंखांबाय आदारखौथ' जोङो जोंनि गामियाव बांद्राय खरस नाङा आदार होनो थाखाय जोङो गामि ओनसोलाव बिदिनो मैगं थाइगंबो जोङो गायनानै लानानै रुना होनो हायो जेरैहाय लाव बायदिसिना मुला आरो खुम्ब्रा बेफोरखौ जोङो न'आवनो गायनानै जोङो खानानै रुनानै जोङो अमानो गुन्दैजों लागायनानै होनो हायो आरो जोंहा बारिफ्रावनो थालाबायो थास' जोङो थास'फोरखौबो जोङो हानानै रुनानै होनो हायो बेवहाय जोंहा माने खर'सा एसे खम गोग्लैयो दा बैदिनो जोङो अमाखौ फेदेरनांगौ आरो दाउ जेरैहाय दाउ फिसाफोरखौबो जोङो सिनायखायो ना जेनोबा नांगौ समाव आरो भेकसिनफोरखौ होनांगौ आरो बे खिनियानो भेकसिन जेरैहाय जोङो मानसिनिखौ रुजुयोब्ला जोङो गथ'फोरखौ जों जोनोम जानाय लोगो लोगो भेकसिन मोनसे होयो थिक बिबदिनो दाउ अमाफोरनोबो भेकसिन थाखायो दा बे भेकसिनखौ होनायाव आङो बेटेरिनारीनि हेफाजाब लानो गोनां जायो मानो होन्नानै बुङोब्ला जोङो बिदिहाय ट्रेनिंबो मोना नालाय गामियाव ट्रेनिं मोनोब्लाबो जोंनाव प्रेकटिकेल माबाया थाया माल बुस्थुफ्रा थाया बकटफ्रा मुलिफ्रा दा बैनि थाखाय जोङो भेटेनारि डिपार्टमेनाव थांनानै जोङो बेटेनारीनिफ्राय हेल्प लायो दाउसा बायना लाबोनानै आङो दाउसाखौ ओरैबायदि फिसियो आं बेखौनो बुंगोन माने आंनि न'आवथ' दा थांबा दाबो नुगोन आरो दाउसाखौ आङो दा गोजां बोथोर समाव बाहेराव आगारा बाहेराव आगारालासे आङो आरामसे कार्टुन लांनानै कार्टुन सिङाव दाउ फिसाखौ दोननोसै ओमफ्राय दाना बायनानै लाबोयो आरो दाउ जाग्रा दाउ दाना बा इंखुर बिदि लाबोनानै आङो फिसियो आरो गुदुं थानो थाखाय गुदुङै थानो थाखाय बिसोरनो बिमानिफ्राय बोखाजानाय हिसाबै दाउसा गोजाखौसो दोनो नालाय दा गोजां बोथोर समाव माने जोंनिया बोसोरै बेमार जायो बैनि थाखाय गोजांनाय आरो बेमारनिफ्राय बासायनो थाखाय दाउखौ आङो बेबायदि दोन्नाय जायो कार्टुन सिङाव आरो गुदुङै थानो थाखाय आङो लाइटखौबो होनो गोनां जायो एलइडि लाइट नङा बे हान्ड्रेड पाउवारनि बाल्बआ बेखौ होनांगौ आरो होमबासो दाउसाया गुदुं जानानै थायो आरो आदार जाबाल' जे जागोन बेबो नङा नालाय बिसोरनो दैबो नांगौ दा दैखौ बो सिङावनो बिदिनो गिलासाव माबानानै प्लेटफोर गंसे खोबनानै बेखौ बेल्थायनानै बेखौ होनांगौ आरो होनबानो मालाय हासिंनो दा गलांबाय थायो बिसोर लोङो आरो लोंनानै बिसोरो बिदिनो थांनानै थायो आरो बिदै दैनाय दाउनो अन्थाइ सेरेब बाला सेरेब जाहोनांगौ होनबानो अन्थाइ सेरेबबाव केलसियाम थायो दा बे बायदिनो जोङो जिब जुनारखौ फियो आरो